हेल्ल' ओइ नोंनाव साह पाति दंलाय आंहा नै गाबोन फिसौज्लानि बार्थडे फोर दंमोनहाय इसे ओमफ्राय साहा रंखौ मोजां नांगौमोन आंनो इसे बुरजा नांगौमोन

दामफोरखौ माबोरै माबोरै होनदों इसे बुरजा लाबोबा इसे खम खालामलायनानै लाब्बा जागोन ना जाया बाल आंनो बुरजा नांगौना इसे बुरजा नांगौमोन इसे बेनिखायनो दामखौ इसे खम लादो नंदोंमोन आं खमाय इसे होनबालाय इसे खमायदो होनबालाय आं गाबोन लाबोनोसै गाबोन लाबोनोसै आङो दे मोजांखौ दोन दे दे होनबालाय जाबाय दे औ दे

आङो माबायाव फुङाव थांनाय जायोना माबायाव थांनाय जायोथाय बेलासियाव खामानिफ्राबो इसे हांसो हांसो जादोंना नै

नों बबेयावबा थांगोन नामा नों बबेयावबा थांगोन बबेहाय हा आं होनलाय बेलासियाव थांनोसै बाल औ माबायाव सारितासोआव थांगोन आङो खोनाबाय नों जेरावबो दा थां दे औ औ आं बिदिनो थांनोसै ओमफ्राय आंहाबो नै एरै खामानि दंना इसे मानसि खिथानाय मानाय खामानि थायो नालाय बार्थडे खौ इसे गिदिर खालामनो नागिरदोंमोन नालाय आङो ओंखायनो बेवहाय आरो खोन्थानानै गालांखा नों गैयाबाबो न'आव खिन्थानानै गालांखा दे औ औ न'आव थाबाय थायाना मानसिफोरा बेनिखायनो इसे खिन्थाना गालांखानांगौ आंबो आं थांनोसै ओमफ्राय आंनो इसे बुरजा नांगौमोन नालाय दे दोन्थ'दो होनबालाय दोन्दो